जॾहिं बि मूंखे कोई नईं ड्रॉइंग ठाहिणी हूंदी आहे पहिरें त मां मन में सोचे वठंदी आहियां कहिड़े टॉपिक ते मूंखे ड्रॉइंग ठाहिणी आहे जीअं की अगरि सीनरी ते ठाहिणी आहे अगरि कोई भॻवान जी ड्रॉइंग ठाहिणी आहे त जीअं मां भॻवान जी ड्रॉइंग ठाहींदी आहियां गनपती जी गनपती जी ड्रॉइंग जे बारे में मां यूट्यूब खोले ॾिसंदी आहियां जंहिंमें ईज़ी वीडियोज़ ॾिसंदी आहियां ड्रॉइंग करण जा पोइ उन खे उन सां गॾु यूट्यूब सां गॾु ॾिसी ॾिसी करे ड्रॉइंग ठाहींदी आहियां ऑनलाइन में यूट्यूब चैनल ते इलाही चैनल आहिनि जिते ईज़ी ईज़ी ड्रॉइंग सेखारंदा आहिनि मुंहिंजे मां हिकु हाणे गनपती ठाहियो हुओ जंहिंमें मां सुठा पहिरें त पेंसिल सां ठाहियो पोइ हुन में सुठी कलर भरिया हुआ पोइ डिज़ाइनिंग बि कई हुई हुन में मोती ऐं उहो स्टोन्स चिपकाया हुआ ऐं कलर्स बि वॉटर कलर्स यूज़ कयां हुआ ऐं यूट्यूब जी मदद सां मां हीअ ड्रॉइंग ठाही हुई